तो जैसा कि आप समझते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा जो है हिंदी है वह हमारी मातृभाषा है और जो लोग भारत में रहकर हिंदी बोलते हैं और अगर वे लोग बाहर भी जाते हैं तो आराम से भाषा का आदान प्रदान लोगों से कर सकते हैं और हिंदी भाषा बोलकर लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सीखने में बिल्कुल भी वक़्त ज़ाया नहीं करती आराम से हर कोई भी हिंदी भाषा से प्रभावित हो जाता है और उन लोगों को समझ भी आ जाता है और सब लोग मोबाइल में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और आज कल जैसे इंग्लिश भा इंग्लिश इंग्लिश भाषा का प्रयोग हर जगह होता है वैसे बाहर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और आज कल सारे